उन्दै समनिफ्रायनो फरायसालियाव सोलोंबोनाय एबा फरायबोनानै खोनाबोनो मोननाय मोनसे सुंद' सल'नि मुङानो जाबाय फरायसुला फरायसुलिफोरा शिबसागरसिम दावबायहैनाय बे फरायसुला फरयासुलिफोरा शिबसागरसिम दावबायहैनायाव गंसे बास आव गाखोनानै फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे ज' जानानै शिबसागरसिम दावबायहैदोंमोन बे शिबसागरसिम दावबायहैनो थांनायाव माखासे नुनो मोनफेरै खोनाफेरै जायगाफोर जेरै जयसागर फुख्रि जयदल शिबदल कारेंघर रंघर आरो जेरिङा फोथार बेफोरबायदि माखासे जारिमिनारि नुथायखौ नुनानै फरायसुला फरायसुलिफोरा सावगारि सेबखांनायजों लोगोसे जोबोरैनो गोजोननाय आरो रंजानायखौ मोनदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो फैनाय समाव जोंनि हादरनि माहारियारि नेसनेल पार्क काजिरङायाव बेरायहैदोंमोन बे काजिरङा पार्क आव मासे नुनो मोननो थाङै थसे गं थसेयारि गान्दाखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन मै मैदेर बायदि मैया जिब जुनारनि अनगायैबो बेफोरजोंनो बेफोरजोंनो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा माखासे मिथिनो मोनै भारतारि जारिमिननि सोमोन्दै मिथिनो हायो बे सुंद' सल'वा इसेयावनो जोबनायसै